میرے یہاں سالانہ میلا جو ہوتا ہے وہ ستمبر اور اکتوبر کے درمیان میں ہوتا ہے مطلب ستمبر کے پندرہ کے با پندرہ سے شروع ہوتا ہے اور اکتوبر تک چلتا ہے اکتوبر کے بیس تاریخ تک مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب یہ ہوتا تھا کہ ستمبر اور اکتوبر آنے والا ہے تو ایک دو مہینے پہلے ہی سے خوشی ہوتی تھی کہ میلا جانا ہے اور وہاں سے کیا کیا چیزیں مطلب کھلونے بیٹ وغیرہ جو کچھ بھی لے کے آنا ہے پہلے سے سوچ کے رکھتے تھے کہ ہم لوگ ہم بھائی لوگ مل کے جائیں گے ابا کے ساتھ اور وہاں سے یہ یہ چیزیں خرید کے لے کے آئیں گے تو پھر آؤ اور ابّا جب میلے کے دن قریب آتا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اور ہمارے چاروں بھائی ابا مل کے ساتھ میں میلے جاتے تھے کار سے پھر وہاں پہ پہلے میلا گھومتے تھے اور جو جو چیزیں اچھی کھانے پینے کی ہوتی تھی ابا سے کہتے تھے وہ چیزیں وہ کھلواتے تھے اور دیتے دلواتے تھے جیسے کہ کھلونے وغیرہ اور ایک چیز وہاں بہت شاندار ملتی تھی کہ وہاں پہ شیرمال بہت شاندار ملتی تھی وہ شیرمال آج بھی یاد ہے اور اس کا ٹیسٹ آج بھی ویسے ہی ملتا ہے جب میلا ہوتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پھر وہاں سے ہم لوگ کے کھلونے وغیرہ لیتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں وہاں سے ایک بیٹ بھی لیا تھا اور کچھ ایک دو قلم وہاں ایک قلم بھی لیا تھا مجھے یاد ہے اور لیتے وہ مطلب سامان وغیرہ لیتے وغیرہ لیتے ہوئے شام ہو جاتی تھی پھر ہم لوگ مغرب کے وقت گھر پہنچتے تھے وہ بچپن کی یادیں بہت ہی شاندار اور بہت یہ کہہ لیجیے کہ وہ زندگی کا ایک سب سے اچّھا حسین پل تھا کہ مطلب میلا ہم لوگ ساتھ میں جاتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک دو دکانیں لگتی تھیں جو ہمارے مطلب ابا کے جاننے والے تھے وہ دکانیں آج بھی لگتی ہیں ہم لوگ جب جاتے ہیں گھر پہ بھائی لوگ تو جاتے ہیں میلے دیکھنے ابھی پھر آنے والا ہے ابھی میلا لگنے والا ہے لگ چکا ہے میلا تو زندگی کا ایک الگ ہی لطف بہت ملتا تھا وہاں پہ